हम लोग खासकर खेती किसानी पर निर्भर करते हैं और जीवन यापन का रास्ता भी वही है दूसरा तो रास्ता है नहीं हम लोग जब कभी भी या हमारे गाँव के किसान जो भी हैं वो अपने अपशिष्ट को अपने गाय के बैल के बैल तो अब है नहीं गाय भैंस का जो अपशिष्ट होता है गोबर होता है उससे हम लोग बर्मीकंपोस्ट बनाते हैं बर्मीकंपोस्ट बनाने के बाद पेड़ पौधे में खेत में डालते हैं जितना शेष बच जाता है बर्मी तैयार करने के बाद उसको तत्काल खेत में भी डाल देते हैं सड़ाकर के जब एक साल पुराना हो जाता है तब उसको खेत में ले जाते हैं और बर्मीकंपोस्ट तैयार करके रखते हैं जो कि समय समय पर उसमें पौधे में डालते हैं खेत में डालते हैं आवश्यकता अनुसार इसलिए की बर्मीकंपोस्ट थोड़ा कम बनता है उसका जो है सो खर्च अधिक होता है तो हम लोग उसी तरह से चलते हैं उसी पर निर्भर हैं उसके मल मूत्र को एकत्रित करने के बाद ही यह सब सारी व्यवस्था की जाती है और हम लोग अपने हाथों से ही करते हैं किसी अन्य का कोई सहारा नहीं लेते हैं